हेलो अमित रेस्टोरेन्ट छलह तखन हमर भारतीय व्यञ्जन जे छै भारतीय व्यञ्जनसँ भोजनके जरुरत छै तखन अहाँ भेजदू हमर एड्रेस छै ग्राम पोस्ट कुआरि मदन थाना मेजरगन्ज जिला सीतामढ़ी आ आओर चौरासी तैंतीस चौरासी तैंतीस बत्तीस तऽ एहि पता पर अहाँ भेजदू